मां रोज डुकंदी आहियां ऐं मूसां गॾु मुंहिंजो हिकु दोस्त बि हलंदो आहे हू स्नानु न करे ईन्दो आहे त मां उनखे बांसीं चवंदी आहियां हू डुकण में जाम फ़ाइदा हूंदा आहिनि मां मूंखे जाम डुकण में मजो ईन्दो आहे डुकण सां मुंहिंजो दोस्त हो रोज स्नानु करे ईन्दो आहे त मूंखे जाम मजो ईन्दो आहे डुकण में जाम कुझु फ़ाइदा हूंदा आहिनि मुंहिंजो दोस्त बि मूंसां गॾु हाणे डुकण हलंदो आहे